अगर आप लोग देखेंगे के राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत सारी हैं ऐसे समूह हैं जो हमारी संस्कृति को बढ़ाए रखते हैं जैसे कि अगर आप लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो कपड़े बनाने वाले जो समूह होता है जो लोग खा कपड़े बनाते हैं तो उनका एक अलग समूह है खाना पीना का बनाने वालों का अलग समूह है यहाँ पे अलग अलग धर्म हैं जैसे कि आप जानते हैं कि हिन्दू धर्म है यहाँ पे मुसलमान धर्म भी है यहाँ पे सिख और इसाई धर्म भी आपको मिल जाएंगे तो हर धर्म का अलग अलग सांस्कृतिक है तो इस वजह से यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही बड़ा है राजस्थान का बड़ा कल्चर है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ का जो वेश भूषा है यहाँ पहनते कपड़े देखते हैं तो कपड़े पहनने का तरीका अलग है यहाँ पे यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है तो मारवाड़ी बोलने का अपना लैंग्वेज अलग हो जाता है तो राज्य में वो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमारे जो राजस्थान है उसको अलग बनाती हैं बाकी राज्यों से